अभी हाल ही मैंने मार्केट से एक साड़ी ख़रीदी मैं साड़ी बहुत ही एक तो उसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है और साड़ी का जो प्रिंट कलर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जब उस साड़ी एक तो पूरी ऑल राउंडर थी ऑल राउंडर के हिसाब से आज का जो ग्रेसफ़ुल कलर है और उसका जो डिज़ाइन था कस एम्ब्रोइड्री थी क्या कहना चहिए सुनेहरे थ्रेड से एमब्रोयड्री है तो वो साड़ी का लुक बहुत ही हाई फाई था और उसका जो रेट थे वो भी रिजनेबेल थे कलर कॉम्बिनेशन कपड़ा मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा और आज के समय को देखते हुए वह साड़ी बहुत ही अच्छी थी और मैंने अभी फ़िलहाल में उसको पहन कर यूज़ किया और फिर लौंड्री में क्लीन भी करवाया तो वह साड़ी का ना तो कलर निकला ना वो फ़ीड हुई वो साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आज के समय में मार्केट में मैं ऐसी ही साड़ी को पसंद करती हूँ और मैं हमेशा साड़ी पहनना ज़्यादा उचित समझती हूँ क्योंकि साड़ी एक इतनी अच्छी ड्रेस है कि उस में व्यक्ति बहुत ही इस्मार्ट और सोबर दिखता है इस लिए साड़ी मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यक्ति आज कल जींस टॉप कुर्ता लहंगी ये सब पहनता है परंतु जो बात साड़ी में रहती है नारी के लिए वो बहुत ही सम्मानीय ड्रेस हैं और आज से बरसों पुराना पैटर्न है जो लोग आज भी पहन रहें और मुझे लगता है कि सेवेंटी फाइव लोग आज भी आज के युग में भी साड़ी पहनना पसंद करते हैं क्योंकि साड़ी अपने आप में एक ख़ूबसूरत परिधान है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है